हमर हमर जिलाके नीतिश मिश्रा छथि बहुत नीक सड़क आओर बहुत नीक सब काज सब कऽ रहल छथि बहुत बहुत बढ़िआँ सब बढ़िआँ जेना कऽ रहल छथि आओर ओ बहुत बढ़िआँ छथि बहुत काज केलथि किरकेटे लेल या बहुत सब चीज लेल ओ काज करै छलथि छथि सब चीज बढ़िआँ बढ़िआँ आओर हुनका रोडो तोडो लेल रोडो खूब बढ़िआँ सब बना लेलथि हँ झंझारपुरमे बहुत नीक हमरा सबके लेल ओ कऽ रहल छथि आओर आओर सब खूब नीक काज करै छथि ओ ओहिलेल हमसब हुनका लेल सदा आभारी छी आओर सदा हुनके लेल हम चुनबनि आओर आओर बढ़िआँ स्वाभाव छनि बढ़िआँ नीक चीज बहुत बढ़िआँ आदमी छथि ओ हुनकर सदा जे रहबे करतनि बहुत सब चीजसँ